पहले जो तलाब और नदियाँ थी पहले बहुत मतलब गंदगी से सब लोग रखते थे अब तो सब सूख गया है और जहाँ भी पानी है सब लोग साफ़ सफ़ाई से मतलब रखते हैं जल प्रदूषण मतलब फैल ना पाए उतना मतलब साफ़ सफ़ाई से रहें सब लोग मतलब वहीं वहीं मतलब प्रदूषण साफ़ सफ़ाई से रहें सब लोग ध्यान देने लगे अपने आस पास साफ़ सफ़ाई रखने लगे नदी तालाब जो है अच्छे से साफ़ सफ़ाई रहे मेरे बग़ल में तालाब जो था उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी सब लोग रखते थे अब पहले से ज़्यादा साफ़ सफ़ाई है उसमें कूड़ा गंदगी ये सब नहीं फेंकते हैं और गंगा जी का पानी जो था उसमें सब नाले बहते थे गंदगी सब लोग फेंकते थे उसमें भी रोक लग गया है उसमें भी अब पहले से ज़्यादा साफ़ सफ़ाई से रखा जाता है